हैलो हां जी बोलो हां जी में ऐल्लै क्लीनिक बैठी दी आं हां हां जी अच्छा अच्छा ठीक ऐ आई जाएओ कल दिक्खेओ जेल्लै टैम लग्गग उल्लै आई जाह्ग हां हां आई जाना हां फीस पैह्लें में दिक्खना पौने थुआढ़ी दाड़ केह् ऐ ते उस्सै स्हाब दा ट्रीटमेंट होना ते उस्सै स्हाब दा खर्चा जेह्का ओह् पौंदा ते तुस इंया आई जाएओ ते ओह्दे आस्तै पंज छे दिन लग्गी जाने न ते कन्नै जेह्का दौ तिन ज्हार रपेआ नार्मल जेह्ड़ा खर्चा ओह् होंदा गै होंदा हां ते ओह्दा फ्ही तुसेंगी डेली कोई चार पंज दिन आस्तै दस दस मैंट्ट आस्तै जेह्का ओह् इत्थें साढ़े कोल तुसें ओह् औना पौना ऐ हां नेईं नेईं ओह् इं'या कोई दोआई निं पाएयो ते इत्थें आइयै दिक्खी लैंदी हां तुस आई जाएओ हां उधमपुर आई जाएओ ठीक ऐ ते इत्थें आइयै तुस इत्थां मिगी फोन करी लैएओ ते फ्ही अंऊ तुसेंगी सनाई लैगी